में क्रिकेट से बहुत लगाव रखता हूँ किरकेट गेम बहुत अच्छा लगता है और बहुत विशेष लगता है वो गेम मैं क्रिकेट से बहुत लगाव रखता हूँ किरकेट गेम बहुत अच्छा लगता है और बहुत विशेष लगता है वो गेम खेलने में भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ठंडी के मौसम में अगर किरकेट खेलें तो बहुत अच्छा लगता है इसलिए सबसे विशेष खेल हमारा है क्रिकेट किरकेट ही हम बहुत अच्छे से खेलते हें बच्चे भी ज़्यादा रहते हैं उसमें और फील्ड में हम लोग अच्छे ढंग से खेलते हें दस बारह लोग का ग्रुप होता हे गेम में क्रिकेट गेम में कोई एक एक एक फील्डिंग होती है और एक बैटिंग होती है जिसका बैटिंग है उ बैटिंग करता है जिसका फील्डिंग है उ फील्डिंग करता है इसलिए किरकेट गेम बहुत ही विशेष रूप से अच्छा लगता हे क्योंकि किरकेट गेम एक ऐसा गेम है जो कि हर समय हर वक्त हर जगह आप खेल सकते हें और दिखा सकते हैं इसलिए हमको गेम किरकेट बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लगता हे क्योंकि सभी बच्चे और सभी लोग का झुकाव किर्केट पर होता है हम लोग का झुकाव किरकेट फील्डिंग पर ही होता हे हम लोग देखते भी हैं तो किरकेट ही देखते हें और खेलते गेम गेम में खेलते हें तो किरकेट ही गेम खेलते हें और कोई ऐसा गेम हम लोग नहीं खेलते हें क्योंकि किरकेट गेम बहुत ही अच्छा लगता है इसलिए हम सभी मित्र हुए दोस्त हुए सभी लोग किरकेट ही हम लोग मिल कर खेलते हें और यही सोच भी हम लोग बच्चों को भी प्रति रखते हें की वो भी लोग भी किरकेट खेलें अच्छे ढंग से और अच्छा गेम है अच्छी चीज़ है किरकेट ऐसा चीज़ हे आप खेलें अच्छे ढंग से त तो बहुत अच्छी गेम का प्राप्त होता है और बहुत अच्छी चीज़ें प्राप्त होती हे किरकेट से बहुत अच्छी अच्छी जगहें आपको देखने को मिलती हे किरकेट खेलने से इसलिए